हम लोग घर पर बहुत सारे पीने की चीज़ें बनाते हैं जैसे सुबह सुबह हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में हम लोग दूध डालते हैं दूध को उबालते हैं दूध और पानी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं जैसे एक गिलास दूध हुआ तो आधा गिलास पानी डालते हैं दोनों को उबालने देते हैं उसमें थोड़ा सी चाय पत्ती डाल दें जितना उसके जैसे दो कप बनाते हैं तो इस में एक चम्मच चाय पत्ती डालते हैं और दो चम्मच चीनी डालते हैं इस में ठंडा का सीजन है तो मैं उस में अदरक डालती हूँ तेज पत्ता डालती हूँ और इस में चीनी डालती हूँ इलायची भी डालती हूँ इसे क्या होता है कि स्वाद बन जाता है और स्वाद बनता है तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है तो हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं चाय बनाती हूँ मैं जूस भी बनाती हूँ आम का जूस बनाती हूँ तो आम का जूस बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है आम को क्या कीजिए उसको छोटे छोटे पीस में काट लीजिए उसका छिलका छील लिजिए और मिक्सिं में अपनी मिक्सिंग में डाल दीजिए दूध उबला हुआ है उसको ठंडा रख लीजिए उस में डाल दीजिए और अगर खट्टा आम है तो उस में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और अगर खट्टा आम नहीं है अगर पका हुआ आम है मीठा है तो उस में चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है और दोनों को मिक्सिं में एक बार थोड़ा चला दीजिए और देखिए उसका जूस निकाल कर पीजिए क्या मज़ा आता है बहुत अच्छा मज़ा आता है तो हम लोग गर्मियों में हम लोग आम का जूस भी बनाते हैं और एक तो ठंडी का सीजन है तो हम लोग फिर भी हम लोग शौक़ीन हैं जूस पीने में तो हम लोग फिर दही की लस्सी बना कर पिए थे हाल ही फ़िलहाल में मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ जैसे कि दही ले लीजिए उसको मिक्सी में डाल दीजिए दही खट्टा है अगर या नहीं भी खट्टा है तो उस में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए उसको मिक्सी घुमा दीजिए उसको छाँछ को पीजिए हम दही की लस्सी कहिए उसको या छाँछ कहिए दोनों एक ही हुआ उसको भी पीने में बहुत मज़ा है ठंडा है मगर फिर हम लोग पीते हैं बहुत अच्छा लगता है तो वैसे बहुत सारे उपाय हैं ठंडा में पीने में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते हैं घर पर धन्यवाद